दंनायाथ' दङमोन

रुमाथ' दंनाया दङ रुम मोनबा आमफ्राय नोंनो मा बायदि सुबिदा नांगौ रुमाथ' रुम मोनथाम मोनब्रै गासै रुमाथ' मोनबाल' दङ मोनबायाव रुम मोननै रुम मोननै खौल' मोनगोन आरो थाथारोबा रुमा मोनसे होजाबावगोन

लेट्रिनाथ' लेट्रिना दङ लेट्रिना गंनै दंखायो एक्सट्रा एक्सट्रा आमफ्राय लेट्रिन बाटरुम युरिनेल आलदा आलदा दंखायो बे एक्सट्रा जागोन आरो फांखा औ फांखा दङ मोजांआथ' मोजांङैनो नोंसो माबायदि मोनो लेट्रिनाथ' एक्सट्रा दंखायो भारानि थाखाय एक्सट्रा आं खिन्थानाय बायदि एक्सट्रा दंखायो आमफ्राय कारेन्ट आ मोजाङैनो दं थिगैनो दङ दे होमब्ला नायफैनायनो हागोन औ दे